हमने स्कूल स्कूलों में काफ़ी वैज्ञानिकों भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और वे महान नायक भी रह चुके हैं और भारतीय गणितज्ञ भी काफ़ी है एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम अब्दुल कलाम है जो कि पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने हमारे रॉकेट को लॉन्च किया था उनके बारे में काफ़ी लोगों ने जाना होगा क्योंकि वे आज भी स्कूलों या कॉलेजों के किताबो में पढ़े जाते हैं बहुत ही महान वैज्ञानिक रह चुके हैं वो